مجھے گانا گانا بہت پسند ہے اور گانا گانا میری ایک ہابی ہے جس کو میں ڈیلی فالو کرتا ہوں اور اس کے لیے میں ڈیلی پریکٹس بھی کرتا ہوں میں صبح تین سے چار گھنٹے ریاض کرتا ہوں تاکہ میری آواز بہتر ہو سکے اور میں اور اچھے سے گانا گا سکوں گانا گانے کے لیے آپ کی آواز کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ دوسری لینگویج میں گانا گا رہے ہیں تو اس لینگویج کا آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اس لینگویج میں لوگ کیسے بولتے ہیں جیسے اگر ہم انگریزی زبان کی بات کریں تو انگریزی زبان میں گانا گانے کے لیے آپ کو انگریزی آنی چاہیے اور انگریزی کیسے بولی جاتی ہے کس طرح بولی جاتی ہے اور گانا کس طرح گایا جاتا ہے وہ اس کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ گانا اچھے سے گا سکیں میں گانا گانے سے پہلے ان سبھی سنگرس کو دیکھتا ہوں اور ان کی زبان کو دیکھتا ہوں جس طریقے سے وہ گانا گاتے ہیں اور میں اسی طریقے سے اس کی پریکٹس کرتا ہوں